आंनि स्कुलनि लेटार सौफैनो लागा दं सौफैदोंमोन आंथ' नुदोंमोन नों मानो आंनो होफैयाखै नों पियन दा जोंथ' थायोना सारिथासिम नोङो बेसे थाइमाव फैयामोन जोंथ' थाबाय थायो बेखौथ' आंनो गोनांथारमोन आं माबानिफ्रायसो हरदों बेफोरखौ आंनो गोनांथार नों थाबैनो माबानानै होफैनांगोन सार दे बे सार सौरब मोननि आखायाव थाब होफैबानो माबागोन आर गोजौनिफ्राय हरनाय माबा मोनसे जायोबा जोहाबो दाय जायो नालाय बेखायनो हरनांगौ होफैनांगौ थाब थाब थाबैनो होफै माबानि हेमेन्थ'मोन माबामोन बिसोर माबा हरनायसो माबाफ्रा माबार होना माबानानै लाबो नोङाबा स्कुलाव स्लुफोरा बरनाम थाङो नालाय बायदिसिना खालायनायनि बेनि थाखाइनो बे लेटारखौ जोंनो नांथारगौ आरो मा होदों मा होयाखै नायनांगौ बे सार गैयाबाबो सार गैयाबाबो दस्रा सारनि आखायाव होनांगोन बा आंनि आखाइयाव होफैनांगोन आरो बेफोराव होफैबासो जोङो मोनगोन माबानानै नोङाबाथ' रेकर्द जागोनना बेफोरबो खामानि माबानि नालाय नोंनाबो रेकर्द थांगोन जोंनाबो रेकर्द थांगोन होफैयैनि लेटारफोरखौ थब थब होफैनांगौ नोङाबाथ' जों मा मा मावनानै थायो मायो बेफोरखौ जोंखौ सोंगोन खबर बबे समाव मोनाखै मायाखै होन्नानै नोंसोर मानो थायाखै बिदि होनगोनना बेखायनो थाइमाव होफैनांगौ दे गाबोनथ' समबार बेनि थाखायनो नों इसे माबा खालायनानै एमारजेन्सि माबाखौ होफैथारनांगोन आरो नोङाबा जोंखौबो माबागोन थारिक माबाखौ लाबोना

पियन जानानै इसे थाब माबानांगौ औ दे इसे लामाखौ माबाखौ साइकेलजों सालायनानै फै गोजानबाबो थाब थाब दे उम दे दे दे दोन्थ'दो औ दे